आमच्या वाठारांत तरणाट्यां भुरग्यां खातीर अशें कांयच वेगळें अशें हें ना कित्याक पयलीं आमचीं गाड्यो आमच्या वाटेनच्यान वयताल्यो ते सायडीच्यान बाणस्तारीच्यान पूण आतां पूल जाल्ल्या कारणान आतां सगळे लोक पूला वयल्यान वयता सो आमच्या वाठाराच्या भुरग्यांक जर समज ते कितें धंदो करतले एक फास्ट फूड घालतले ना जाल्यार कितें घेवून विकूंक बसतले जाल्यार हे सायडीनच्यान लोक येना आनी ते खातीर तितलें गिरायक जायना म्हणून अशें दिसता की तेंच्या खातीर सरकारान खंय तरी एक ल्हान अशें तेंका एक काम दिवचें नोकरी दिवची तेंचीं पोटां लागून कित्याक आतांचें जॅनरेशन अशें आसा की शिकता भरपूर पूण तेंकां बाबड्यांक काम गावना अशी तेंची परिस्थिती जाल्या म्हाका अशें दिसता की सरकारान खंयच्यान तरी तें एक पावल काडून विचार करून तेंकां खंय तरी तेंचें बाबड्यांचीं पोटां तेंकां खंयसरी एक कामाक लावचें